فلکیات کے میدان میں سب سے دلچسپ دریافتوں میں سے ایک ڈارک میٹر کی کھوج ہے جس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو یونیورس میں خالی جگہیں ہیں وہ اصل میں خالی نہیں ہیں وہاں پر بھی ڈارک میٹر موجود ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا جس سے لائٹ ٹکرا کے ریفلیکٹ نہیں ہوتی اور دوسری چیز تھی کوزمک مائیکرو ویو بیک گراؤنڈ جس سے ہمیں پتہ چلا کہ کائنات کی شروعات سے لے کر اب تک جو ریڈیئیشن اسپیس میں موجود ہے ہمیں اس کا اندازہ ملا کہ جو بگ بینگ سے لے کر آج تک ریڈیئیشن موجود ہے ہم اسے بھی دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں